ہمارے علاقے کی آب و ہَوا فصلوں کو بہت طریقوں سے متاثر کر رہی فصلوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے اقدامات اُٹھائے جاتے ہیں اِس کے لیے ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کیوں کہ فصل ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگ صحیح طریقے سے زندہ رہ سکتے ہیں بہت ساری بیماریاں ایسی آ چکی ہیں جو ہماری فصلوں کو برباد کر رہی ہیں ہم لوگوں کو فصلوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات اُٹھانے کی سخت ضرورت ہے اور حکومت کو بھی اِس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ فصلیں برباد نہ ہوں اِس طرح سے اپنے فصلوں کو برقرار رکھنا چاہیے اِن ساری چیزوں کی وجہ سے ہماری فصلیں برقرار رہ سکتی ہیں اور حفاظت میں رہ سکتی ہیں ورنہ لوگ اگر فصلیں نہ ہوں گی تو ہم لوگ کافی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے مہنگائی بےروزگاری قحط سالی وغیرہ جس سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اِس سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اِن چیزوں پر ہم کو اور ہماری حکومت کو سب سے خاص توجہ کی ضرورت ہے